हा मां एच एच डी एफ सी बैंक मां थो ॻाल्हायां अच्छा मूंखे हिन में खातो घणे मां खुलजंदो आहे तव्हांजी बैंक में पंज सौ रुपए खां अच्छा हिन में मूंखे खातो खुलाइणो आहे त छा छा प्लान वग़ैरह हूंदो आहे हुन में जी जी हा हज़ार खां आधार काड जी फोटो कॉपी हली वेंदी की सिर्फ़ु आधार काड ई लॻंदो

जी त कहिड़ी आई डी हली वेंदी पेन काड वॉटर आई डी काड अच्छा त पेन काड वग़ैरह लॻी वेंदो आहे हिन में ॿियों ॿियों छा छा खाते सां गॾु फैसनालिटी मिलंदी आहे जीअं की क्रेडिट काड वग़ैरह क्रेडिट काड और चैक बुक वग़ैरह इहे सभु मिलंदियूं तव्हांजे हिन में अच्छा ओ गुड

त इहा क्रेडिट काड वग़ैरह घणे हुन मां चालू थींदो आहे हूअ अच्छा और चैक बुक जो कीअं मिलंदो अच्छा चैक बुक लाइ हज़ार रुपए हुन खां घटि हूंदो आहे त चैक बुक न मिलंदी आहे अच्छा और चैक बुक वग़ैरह जीअं असांखे असां हज़ार रुपए खां खातो खोलायूं था जीअं असां इस्टाटिंग जे लाइ और असां जीअं हज़ार रुपयो खां इस्टाटिंग करायूं खातो हुन खां पोइ चैक बुक वग़ैरह मिली वियो अगरि असांखे कंहिंखे ॾियूं त हुन चैक बुक में ओतिरा अगरि न हुजे त हुन में बि कोई दिक़त थींदी आहे जीअं छा एक्चुली छाहे मूंखे खातो खुलाइण खां मूंखे लोन पोइ खपे तव्हांजे बैंक मां बिजन बिजनस पर्पस सां जी जी त हुन लाइ छा छा कीअं लॻंदो आहे और घणे जा हुन हुन लाइ त कुझु वधीक खां खातो इस्टाट थींदो हूंदो न हुन लाइ अच्छा हिन खां

मुंहिंजी पंजे सते लखे पवंदी हा

हा अच्छा अच्छा त हिन लाइ बि त डॉक्यूमैंट्स इअं ई लॻंदा आहिनि आधार काड पेन काड वॉटर आई डी काड ठीकु आहे भैया वरी बि मां ॿुधाईंदोमांव जीअं थोरो सो कंफॉम करे करे हा त उए डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह ॿुधाए छॾिजो न मूंखे त जीअं मां फ़ोन कंदोमांव त मूंखे ॿुधाए छॾिजो मां उहो उहो शइ हुन में करे वठंदुमि करे ॾींदोमांव हा उहा कोटेशन त कोटेशन त पके में ई लॻंदी आहे जी एस टी नंबर सहित वारी अच्छा अच्छा हा हा सही आहे सही आहे ठीकु आहे ठीकु आहे